बावैसो सिगां आसाम ग'भरमेन्टआ मुख्य' मन्त्रि आत्म'निर्भर असम मोनसे स्किम लाबोदों जाय स्किमनि गेजेरजों गोबां खामानि मोनै लाइमोनफोरा एबा बेखार थानाय सुबुंफोरा बिथांमोना रांनि अनसुंथाय मोननो हागोन गाव गावनो थांना थानायनि राहालामा खालामनानै लानो थाखायहाय बेवहाय मोननै क्राइटेरिया दं जाय सुबुंफोरहा आइ टि आइ एबा डिप्ल'मा डिग्रि दं बिथांमोना बा लाखसिम बिथांमोना रांनि अनसुंथाय मोननो हागोन आरो जाय नर्मेलि ग्रेजुवेट एबा जाय सुबुंफोरा टेन पास आरो बिथांमोना एस टि केटेग'रिआव गोग्लैयो अब्ला बिथांमोना से लाखनिफ्राय नै लाखसिम बिथांमोना रांनि अनसुंथाय मोननो हागोन जाय रांनि अनसुंथायखौ लानानै बिथांमोना गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय मोनसे मोजां लामा दानानै लानो हागोन बिथांमोना गोबां थांना थानायनि राहा एबा लामाफोर बेजोंनो बानायनानै लानो हागोन जेरै ना फिसिनाय जिब जुनार फिसिनाय आबाद मावनाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि थांनानै थानायनि राहा एबा न'खरनि मोजांनि थाखाय खालामनो खामानि मावलांनो हागोन बिथांमोना बेनि गेजेरजों समाजाव न'खराव आरो समाजआरियाव दिनै जौगानाय लाबोनो हागोन आरो गुबुनखौबो बिथांमोना खामानि मावहोनानै गावसोरनि खामानियाव बाहायनानै बिथांमोना बिथांमोननोबो रां एबा खामानिनि सुबिदा होनो हागोन बेनो मोनसे मोजां खौरां